मैं अपने घूमने के लिए पसंदीदा जगह की बात करूँ तो पहले मैं लेता हूँ नागपुर की दीक्षाभूमि और दूसरी जो जगह है अपना उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है जोकि छिप्रा नदी के तट पर स्थित है और वहाँ की मैं जब बात करूँ तो मैं घूमा फिरा और वहाँ के जब दर्शन किया मंदिरों के एवं वहाँ जो श्रद्धालु भक्तों का आना काना एवं पीहा या यूँ कहें कि भक्तियों में लीन कर देना और एक गुंजित वातावरण पैदा कर देना वहाँ और एक ऐसा दृश्य वहाँ पर देखा गया कि सभी भक्तों श्रद्धालुगणों अपने पूरी आस्था श्रद्धा मन आत्मा समर्पित करके ना जाने कहाँ कहाँ से यात्रा करके दूर दूर से आते थे और वो धाम में एक बार दर्शन कर लेने से ऐसा लगता है कि या तो मन पवित्र हो मन पवित्र हो गया है या आदमी ही पूरा शुद्ध हो चुका है मैं जब यात्रा का अनुभव किया तो वहाँ बड़े बड़े आकार के निर्मित मंदिर भी थे और प्रचलित छिप्रा नदी के गंगा जी छिप्रा नदी का जल भी मैंने प्रयोग किया और इसी प्रकार दूसरी पसंदीदा जगह मेरी नागपुर है जो दीक्षाभूमि दीक्षाभूमि नामक स्थान है दीक्षाभूमि भी मैंने बहुत अत्यधिक पसंद किया वहाँ भी अलग अलग राज्यों से एवं अलग अलग ग्रामीण इलाके व शहरी इलाकों के लोग यह लोग वहाँ पर हमेशा की तरह एक बाबा साहेब अंबेडकर का जो कार्यक्रम जितने भी होते हैं वहाँ पर पधारते हैं और वो जो कार्यक्रम होता है पूरा विश्वपटल पर विश्व स्तरीय होता है लोगों की नजरें और निगाहें उस दिन वही पर रहती हैं और वहाँ बुद्ध भगवान की अस्थियाँ भी हैं और बहुत ही आकर्षक ढंग का गुंबदनुमा एक प्रकार का ऐसा वो बना हुआ है उसको देखते ही ऐसा लगता है कि वाकई में बहुत ही जो कलाकृतियाँ हैं अति सुंदर है और देखने लायक दृश्य है और पसंदीदा जगह मैं यूँ ही कहूँ तो मैं फिर जो है राष्ट्रीय उद्यानों का भी सफर करता हूँ जैसे राष्ट्रीय उद्यानों में मैं बात बताना चाहूँ तो कान्हा नेशनल पार्क है और अपना बाँधवगढ़ नेशनल पार्क भी है शेरों चीतों अन्य तमाम प्रकार के जानवरों की भी संख्या वहाँ पर अत्यधिक है तो उनको भी देखकर अपने में भी ऐसा लगता है कि वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग जगह फेमस प्लेस है और तमाम लोग इधर उधर से वहाँ पर आते हैं